जी हाँ मुझे पक्षियों के की सबसे अच्छी हरकत वो अच्छी लगती है कि जिस समय दो पक्षी आपस में प्रेमालाप कर रहे होते हैं चोंच से चोंच लड़ाए होते हैं और ठीक से उछल कदमी कर रहे होते हैं ये दृश्य देखने में हमको काफ़ी अच्छा लगता है जिसमें से खास करके वो दृश्य हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब मोर अपनी आवाज लगाता है और बरसात के का मौसम चारों तरफ से लताएँ घिरी हो और मोर जब नृत्य करता है नाचता है जब बगीचे में तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है और घोंसला भी पक्षी जिस ढ़ंग से बनाते हैं एक एक तिनका एक एक पत्ती ला करके उसको सही ढंग से बनाते हैं उस घोंसले को भी हम अच्छी तरह से जब देखते हैं तो हमको काफ़ी जो है अच्छा लगता है और खास करके जब पक्षी एक एक तिनका एक एक पत्ती ला करके किसी पेड़ की बहुत ही ऊँची डाल पे जहाँ पे कोई भी व्यक्ति ठीक से न पहुँच सके उतनी दूरी पर बहुत सी पतली शाखा पर और बहुत ही ऊँचाई पर अपना घोंसला बनाते हैं उस घोंसलें को बनाते हुए हमें देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है और खास करके पक्षियों में जो होता है तीतर तो तीतर जब हम कभी कोई कोई गाँव देहात का छोटा मोटा मेला होता है उसमें जब भी हम गए हैं हमारे पड़ोस में मेला लगता है उस मेले में जब भी हम जाते हैं तो वहाँ पे तीतर की लड़ाई को दिखाते हैं तो दो व्यक्ति होते हैं अपने अलग अलग तीतर को लिए हुए होते हैं और अपने अपने जो है वो पेड़ में बंद किए हो हो किए होते हैं और पूरी जनता जनार्दन वहाँ पे इकठ्ठा होता है मेला होता ही है तो भीड़ हो ही जाती है तो उसी में ओ जो है दोनों पक्षियों को वो उधर से अपने घोंसले से छोड़ते हैं और दूसरे लोग उधर से अपने घोंसले से छोड़ते हैं फिर दोनों में जो है खूब लड़ाई होती है उन्हीं के साथ में तीतरों के साथ में तितरिया भी होती है तितरिया को पिंजड़े में बंद कर देते हैं अपन बंद रहती है एक ही पिंजड़े में दो भाग होते है एक तरफ तीतर होता है एक तरफ तीतर तीतरी होती है तो तीतर लड़ने के लिए आता है जिसकी जो कि उसकी तीतर होती है मादा पक्षी जो होता है वो उसको उसका हौंसला बढ़ाता है जब वो नर पक्षी दोनों तीतर आपस में जोश परोस के साथ भिड़ते हैं लड़ युद्ध करते हैं उसमें उनकी जो मादा पक्षी होती है वो अपने घोंसले से ही अपने नर पक्षी को का हौंसला अफजाई करती है तो ये दृश्य देखते हुए हमें काफ़ी अच्छा प्रतीत होता है ऐसा लगता है कि मेले में और कुछ हम देखे या न देखे लेकिन ये तीतर की जो है लड़ाई को हम अवश्य देखें और खास करके हमें मोर का नृत्य भी बहुत ही अच्छा लगता है और उसी पक्षियों में जो एक होती है कोयल तो कोयल की जब आवाज कान में गूंजती है तो बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है एक अच्छे मौसम का अहसास होता है और ये लगता है कि अब जो है आम का सीजन आ गया आम का सीजन ठीक ढंग से आया है या नहीं आया है इससे हमें इस चीज की जानकारी ठीक से हमें कोयल पक्षी से ही प्रतीत होता है और कौए कौआ का भी पक्षी भी हमें ठीक लगता है क्योंकि वो जब कभी कई कौए इकट्ठा हो करके कांव कांव करते हैं तो उससे जो है कुछ सही तरीके का अहसास वो दिलाते हैं कि जब वहाँ पे पहुँचों तो लगता है कि हाँ कोई चीज ऐसी है वो ये बता रहे हैं अपनी मूक भाषा में और जब वहाँ पे नजदीक में पहुँचों तब पता लगता है कि हाँ कुछ यही चीज देखो ये बता रहे थे जो वहाँ पे देखने को दृश्य मिलता है